हैन साढ़े कोल जापानी ऐ बासमती ऐ एह् एह्के देसी बी हैन साढ़े अपने मुंड धान आं त्रै चार वैरायटियां न अं तुसें कोह्की वैरायटी लैनी ऐ आं ते बासमती बासमती दा माल होना दौ त्रै क्वांटल देने आह्ला